ہاں ہیلو میری چشمے والی کلینک پہ بات ہو رہی ہے کیا ڈاکٹر صاحبہ میرے آنکھ میں نا بہت زیادہ ہی درد کرتا ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کچھ نہیں دکھتا ہے میں ڈھنگ سے پڑھ بھی نہیں پاتی ہوں لکھ بھی نہیں پاتی ہوں میرے ہم کو دکھتا بھی نہیں ہے آنکھ سے آنسو بہت نکلتا ہے میں زیادہ تیر دیر کسی چیز کو دیکھتی ہوں نا تو میرے آنکھ سے بہت ہی زیادہ آنسو نکلنے لگتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ میں کیا کروں میرے آنکھ میں درد کرتا ہے آنسو نکلنے لگتا ہے پڑھنے لکھنے میں نہیں ہوتا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہو تو رہا ہے ایک مہینہ سے لیکن دو تین دن سے بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے میرے آنکھ میں آنسو بھی بہت ہی زیادہ نکل رہا ہے جی میم میں جی ڈاکٹر صاحبہ میں کل آؤں گی کل آؤں گی کتنے بجے کھلتا ہے آپ بتائیے جی ڈاکٹر صاحبہ کل کتنے بجے ہم آ جائیں جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ

جی ڈاکٹر صاحبہ کتنے بجے سے کتنے بجے تک کھلی رہتی ہے یہ ایک میں یہ دو تین دن پہلے سے ہی ہو رہا ہے اس سے پہلے سے ایک درد تو آنکھ میں یا دکھتا نہیں تھا ایک ایک مہینہ سے ہو رہا ہے لیکن دو تین دن سے بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں میں پڑھنے لکھنے میں نہیں ہوتا آنکھ سے آنسو نکلتا ہے زیادہ دیر تک میں کسی چیز کو دیکھ نہیں پاتی ہوں جی تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ ہم کل آئیں گے